मेरा पसंदीदा गाना है सोरो फ़िल्म का संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं मैं इसको हर समय गाता रहता हूँ गुनगुनाता रहता हूँ इसको गाने के बाद अच्छी फिलिंग महसूस होती है देशभक्ति सौंग है जिससे हमारे देश के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है मैं इसको हमेशा ही सुनता हूँ जब भी कहीं रहता हूँ वही गुनगुनाता रहता